मुझे सब से ज़ादा पहाड़ पसंद हैं और जो हाइक करता हूँ वो पहाड़ों में सब से ज़्यादा अच्छा लगा और जंगलों में क्योंकि समुंद्र तट जो है वो डरावना हो सकता है बहुत लोगों के लिए मुझे डर नहीं लगता समुंद्र तट से मगर मुझे पहाड़ सब से ज़्यादा पसंद है पहाड़ और वादियाँ वादियों और पहाड़ों में एक ऐसा एक एक अलग ही रूप और स्वरूप दिखता है जो कि महादेव के अतिरिक्त किसी और को पसंद ना आए महादेव का एक बहुत ही बड़ा रूप हमें सुनने मिलता है पहाड़ों के अंदर एक स्वरूप महादेव का क्योंकि हमारा भारत जो है वो हिमालया के पास बैठा है अगर मैं अपनी पसंदीदा जगह की बात करूँ तो वो चौरागढ़ है जहाँ पर महादेव का स्थित मंदिर है पचमढ़ी में और जो कि सब से ज़्यादा अच्छा मेरे हाइक की यादों में और मेरी जीवन की यादों में बहुत ज़्यादा बंध चुका है इस लिए मैं आपको चाहता हूँ कि अगर आप भी अगर कभी हाइक पसंदीदा जगह पर जाना चाहें तो पचमढ़ी ज़रूर जाएं चौरागढ़ जाएं धूपगढ़ जाएं और महादेव से बेहद प्रेम करें